दैखौ जोङो फिल्टार खालामनोबा बे देस्राव दोखौ लानानै बाला अन्थाइ होनानै बेखौ फिल्टार खालामोममोन बे गामिनि माबा मा होननांगौ बेखौ प्र'सेस जों आरो दैखौ गुसुबो मोनलोङो ना देस्रावआव दोनबा आरो बेखौनो बालाजों फिल्टार जायो ओमफ्राय बेनो साफा गयो आरो ना बेनो नेचारेल वे दा बाजार हाथाइनि फिल्टारखौ नांलाय लाया बिदि फिल्टार बाहायबा आरो बिदिखौनो बाहाय बोदों जों जेला नांगौ जादों दैखौ फिल्टार खालामनो आरो दाथ' जेनेबा दैआ जोंना मोजाङानो फिल्टार खालामनो नाङा आरो दैखौ वेस्टबो खालामनो नाङा जाहाथे जोंनि फ्युचार जेनेरेशन्स फ्रा दैनि आंखाल जाया सेब वाटार सेब लाइफ